बिहारके नागरिकके जे राजनीतिक प्रतिक्रिया अइ एहिमे हम तऽ कहऽ चाहब जे मुखिआजी सब जे खड़ा होइत छथिन भोटमे घरे घरे अपन ओ घरे घरे घूमैत छथि अपन भोट लेबऽके लेल जनताके पासमे जाइत छथिन जनतासँ आग्रह करैत छथिन जे हमरा हमरे अहाँ भोट दिअ हमरा भोट देब तऽ जे काज एहि बीस सालमे नहि भेल से काम हम अहाँके कऽ के देब जेना आवासके सुविधा जेना रोड रास्ता सब जे आइ बीसो सालसँ नहि मरम्मत भऽ रहल अइ ओ सब बनबा देब नल जलके योजनामे सेहो जे छै से सहयोग करब जनताके जेना वृद्धा अवस्था पेंशनके योजनामे अहाँ सबकेँ लाभ पहुचायब विधवा अवस्था पेंशन योजनामे लाभ पहुँचायब एहि सब ढङ्गके बात करैत छथि जनताके साथे आओर जनताके दिलमे अपन जगह बनबैत छथि तहन ओ जनता जे छथि से सही आओर गलतके निर्णय करैत छथि आ हुनका मतदान दय छथिन अपन मतके दान करैत छथिन आओर तेकरा बादमे कोनो मुखिआ जीतैत छथि लेकिन जीतैत छथि तऽ जनताके सहयोगेसँ आओर जनता जे छै से मतलब अपन मतदान मतके दान कयलाके बाद हुनका हाथ किछु नहि लगैत छनि एहि लऽ कऽ नहि लगैत छनि जहन ओ जीत जाइत छथि तहन जे छै से हुनका नजरमे किछु चुनिंदा व्यक्ति सब आबि जाइत छथिन जे बहुत जादा पिछड़ल अइ ओकरा मदद करथिन ओहिमे सहयोग करथिन से नहि कऽ के जिनका नहिओ मदद चाही हुनके मददमे जे छै से ओ अपन भागेदारी रखैत छथिन मतदान जे अइ ग्रामीण इलाकामे जे मत दान केंद्र सब जे अइ से बहुत बहुत दूर दूरमे

तऽ जवान जोहान तऽ केनाहो मोटरसाइकल पर चढ़िके साइकल पर चढ़िके केनाहु जे छै से मतलब भोट देबऽके लेल कहीँ से कहीँ चलि जाइत छथि लेकिन जे बुढ़ बुजुर्ग छथिन हुनका सबकेँ जे ओहिठमा तक नहि पहुँच पयथिन हुनका गाड़ी पर सबके पासमे तऽ गाड़ी नहि छै जे गाड़िए पर सबके बैसाके लऽ के जयथिन लेकिन तइयो जाहि अवस्थामे छथिन ओहि अवस्थामे मतलब पहुँचैत छथिन अपन मतदान करऽ के लेल जे हम अपन चुनल आदमीकेँ जे छै से भोट दी आओर हमरे आदमी जीतैत जाहिसँ हमर जे छै से मतलब गाँवमे जे छै से मतलब लाभ पहुँचै आओर जनतो जे छै से मतदानमे जे छै से अपन जे छै से भागेदारी रखैत छथिन मुखिओ सरपञ्च सब जे भोट लेबऽ कालमे जे अबैत छथिन हुनका सबकेँ की छनि कि जनताके दिलमे अपन जगह पहिने बनबैत छथिन जे जनताके केना संतुष्ट करी हम जनताके जतेक बढ़िआँ जकाँ संतुष्ट करब ओतेक जनता हमरा भोट देता आओर भोट देता जादा से जादा संख्यामे हमरासँ संतुष्ट होयत लोक तऽ हमरे जादा से जादा भोट भेटत इएह सब प्रतिक्रिआ रहैया जहाँ पर काज भेल ओहिठमा तऽ हुनकर बढ़िआँ प्रतिक्रिया रहैया जहाँ पर काम नहि होइत छै ओहिठमा जे छै से मतलब अहाँकेँ जे छै से की कहैत छै धरना प्रदर्शन कऽ के एना कऽ के ओना कऽ के एहि सब टाइपके जे छै मतलब ई सब नहि होयबाके चाही आओर मुखिआ सब सरपञ्च जी सब जेनाहि जनताके दिलमे भोट लेबऽ कालमे अपन जगह बनबैत छथिन हम तऽ कहबनि जे हुनका जीतलाके बादो अहाँ जनताके ओहि ढङ्ग से जे छै से मतलब अहाँ जे छै से मतलब यदि देख रेख करबै तऽ जनता अहाँकेँ कहीँ नहि जयता जनता अहाँकेँ भोट देबे करता आओर जनता अहाँकेँ लेल सतत रहबे करता जय मिथिला जय मैथिली